लम्बा बाइकिंग यात्राके सोचके लिए बहुत दिनसँ हम सोचिके रखल छियै भ्रमणके तैयारीमे बहुत सारा सोचके विचारके ही निकलै लए चाहै छियै जैसेकि अगर हम एक बाइकके सफरके तैयारी करै छियै तऽ हमर जाइके सपना छै लद्दाख जेकि लद्दाखके यात्रा यहाँसँ बहुत जादा लम्बा छै ओ बहुत दूर भी छै तऽ एकरामे हम अकेला नहि जाइके सोचलहुँ छियै जैसैकि हम चारि पाँच दोस्त छियै सबसँ पहिले एक ग्रुप बनेबै ग्रुप बनाबैके बाद वहाँ जाइके लिए कपड़ा चाही काहे की वहाँपर बहुत जादा ठण्डा रहै छै ठण्डा प्रदेश हुएके कारण वहाँपर गर्म कपड़ा चाही खाइके लिए गरम सामान चाही जैसैकि वहाँपर अगर किछु सामान नहि मिलतै स्टॉकमे लैके जाइ पड़तै ताकि वहाँपर भूख लगैपर ओइपर अपन आरामसेँ नास्ता वगैरह खाके अपना सफरके शुरू कए सकै रातिमे सोनेके लिए टेण्ट के सुविधा ले के जाना पड़ेगा ताकि हम जाके अच्छासँ सो सकै छियै सब दोस्तके साथ छै तऽ आरामसँ यात्रा बहुत अच्छा रहतै आओर लम्बा सफरमे बहुत जादा जगहपर रोकैके मिलतै जाहिसँ की वहाँके अलग अलग संस्कृतिके जानैके लिए भी मिलतै अपन साथमे बहुत सारा सामान भी लएके जेबै जैसे फोटोग्राफीके लिए कैमरा लैएके जबैय फोन चार्ज करैके लिए बैट्रीके इस्तेमाल करबै आओर स्टॉकमे पेट्रोल लए जेबै काहेकि दूर दराजमे जाइके बाद पेट्रोलके समस्या भी बहुत जादा देखैके मिलै छै इसीलिए लम्बा सफर जैसेकि बाइकिंगके लिए बहुत पहले से ही प्रोग्राम करल जाइ छै ताकि सुविधा मे कोई विघ्न नहि डालै